हाँ साक्षी एजेंट से मेरी बात हो रही है क्या तो मेरेको मेरेको कार रिज़रव करना है तो

हाँ मेरेको ऐसी कार चाहिए जिसमें सात सीट हो और क्योंकि मेरी पूरी फ़ैमली जा रही है ना तो उसमें दिक़्क़त ना हो ऐसी कार जिसमें सात सीट होनी चाहिए तो आपके पास है

जी तो कितना मतलब कितना वो इनकम होगा कितना पैसा लगेगा चालीस हज़ार इतना बहुत है थोड़ा मतलब कि कम कर देतीं तो बहुत अच्छा रहता चालीस हज़ार में सौ दौ सौ कम मैम थोड़ा सा मैम चालीस हज़ार है तो चार पैंतीस कर दीजिए हाँ और मेरेको कार लगभग ये चार से जैसे कि शामको शाम से लेके और सुबह तीन तीन दिन के लिए जैसे आपको जो कार मैं आपसे मेरी रिजर्व कर रही हूँ वो कार आनी चाहिए मेरे घर शामको आ जानी चाहिए उसके बाद फिर वो तीन दिन तक मेरे मतलब हम लोगों यहाँ से जाना है आगरा आगरा घूमने में तो मतलब टाइम तो लगेगा ही तो उस हिसाब से तो उसी हिसाब से फिर जोड़िए ना

फ़ैमली के साथ जा रही हूँ तो हाँ ठीक है कोशिश करूंगी लेकिन इससे ज़्यादा मत कीजिएगा थोड़ा सा कम कर देती तो सही रहता ठीक है तो कोई बात नहीं हाँ आ जाइएगा घर हाँ मेरेको हाँ शक्ति नगर से मतलब ठीक है हाँ शक्ति नगर से जाना है वहाँ आगरा जाना है मेरेको घूमने ना फ़ैमली के साथ हाँ हाँ ये मत भूलिएगा सात सीट वाला ही कीजिएगा गाड़ी रिजरव

हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है तो कब तक दे दूँगी कब तक